मुंहिंजो नालो हीराॿेन सावलाणी आहे मां तव्हां खे हे विस्पति देविता जी कथा ॿुधायां थी हिकु शाहूकार हूंदो हो जो हमेशह माल इस्बाब जा ॻोराबु भराए वापारु करण लाइ परदेसु वेंदो हो उतां नाणो केतिरो कठो करे ईंदो इहो धन न सरफ पंहिंजे कम लॻाईंदो हो पर ग़रीब ऐं घुरिजाउनि खे विरिहाए ॾींदो हो हिन जी ज़ाल बिए सुभाउ जी हुई हिन खे दान कंदो ॾिसी दिलि में दिलि में पेई जलंदी उनईअ जी ख़बर शाहूकार खे कान हूंदी हुई हिक दफ़े जी ॻाल्हि आहे त शाहूकार माल जा ॻोरा भराए परदेसु वेंदो हो ऐं पुठियां विस्पति ॾींहुं वीरल भॻवान जे साधूअ जो रूप धारे शाहूकार जे दर ते ईंदो हो ऐं चयाईं माई बिख्या ॾे माईअ वरंदी ॾिनसि त हे साधू मां घणो दानु करे ककि थी पई आहियां ऐं ॿी के हाणे मूंखे अहिड़ी का कृपा कयो जीअं समूरो धन नासु थी वञे न धन हूंदो न दानु कंदसि साधूअ चयो त हे माई तूं त वॾनि भाॻनि वारी आहीं ईअं जो थो वटि एतिरी दौलत आहे तंहिं मां जेकॾहिं तव्हीं धर्मशालाऊं ठाहिरायो ग़रीबनि जूं धीअर परिणायो सदा विर्त जा कम कयो जेको सुठो लॻे ऐं माईअ वरंदी ॾिनी त साधू मूंखे अहिड़ो धन ई न घुरिजे जो दानु करे ॿियनि खे विरिहाए ॾियां साधूअ चयो सतु वचन ईअं ई थींदो उन लाइ तोखे हिन रीति करिणो पवंदो ऐं तूं सत विस्पतूं घर में ॿुआरी पाइजां कपिड़ा खार में रधिजांइ तेल मेट सां सनानु कजांइ ऐं मछी मासु वरिताइजांइ तुंहिंजो सभु धन नासु थी वेंदो ईअं चई साधू अंतरध्यानु थी वियो अञा माईअ सत विस्पति ईअं कयूं त संदसि समूरो धन अङण बितर थी वियो ऐं पाण ॿिए मरी वई होॾां शाहूकार जे माल जा ॻोरा भराए देश ॾे अङण बितर थी वियो ऐं शाहूकारु सॼो मालु विञाए घर आयो तॾहिं पंहिंजे ज़ाल जे मौत जी ख़बर ॿुधईं इन खे हिकु कन्या हुई जंहिं ख़ेसि साधूअ वारी सम्हूरी ॻाल्हि करे ॿुधांई शाहूकारु पंहिंजे धीउ खे चयो त पुटु गुज़िरीअ खे यादि न कॿो आहे ईश्वर जे राजा ते राज़ी रहिजे जेको थियणो हो सो थी गुज़िरियो हाणे वेचारो शाहूकारु रोज़ु झंग में काठियूं कटणु वेंदो ऐं अहिड़े तरफ धीअ ऐं पीअ पंहिंजो गुज़रान कंदा हुआ हिकु ॾींहुं धीअ ख़ेसि ॿानअ चयो त बाबा मूंखे ॾुधु आणे ॾे हीउ रोज़ु पंहिंजे धीअ खे दिलासो ॾींदो हो नेठि हिकु ॾींहुं जीअं काठिन मां झंगल में वियो ऐं उते ई वेही रहियो मोटियो ई न संदुसि दिलि कान पई थिए वीरल भॻवान सधूअ जे रूप में काठियर वटि आयो ऐं इन खां पुछियाईं त हे काठियरु तूं हिन झंग में छो वेठो आहीं हिन खे समूरी ॻाल्हि करे ॿुधाईं त साहु ॿधी साधूअ चयो त तुंहिंजी स्त्री विस्पति ॾींहुं वीरल भॻवान जो अपमानु कयो हो हू तंहिं करे अव्हीं दुखी थिया आहियो हाणे तूं विस्पति ॾींहुं वीरल भॻवान जो विर्तु रखी टके जी ॾाख भुॻिड़ा घुराए जल जो लोटो भरे अम्बृतु ठाहे विस्पति देविता जी कथा करे हीअ सेसा सभिनी में विरिहाइजांइ पाण बि खाइजांइ सभु मन जूं मुरादूं पुरियूं थींदियूं काठीअ दुखी दिलि सां चयो त हे महिराज मूंखे काठियुनि मां एतिरी बचति काने जो टके जो ॾुधु वठी नियाणीअ खे खारायां इन करे घर में वेंदे दिलि ई नथी थिए हिते ई वेही रहियो आयां सो मां ऐतिरा सौदा किथां वठी सघंदुसि तंहिंजी तंहिंजीअ साधूअ चयो त विस्पति ॾींहुं तोखे काठियुनि मां चार पैसा वधीक मिलंदा उन मां ॾुधु वठी नियाणीअ खे खाराइजांइ टके जा डाख भुॻिड़ा वठी विस्पति देविता जी कथा कजांइ ईअं चई साधू अंतरध्यानु थी वियो विस्पति ॾींहुं काठियर खे काठियुनि मां चार पैसा वधीक मिल्या ऐं टके जो ॾुधु वठी नियाणीअ खे खारायो बाक़ी टके जी डाख भुॻिड़ा वठी विस्पति देविता जी कथा कयईं अम्बृत ऐं सेसा ॿुधनद ॿुधाईं ऐं पाण बि खाधईं ईंअ करण सां हिन जो दुखु दूरि थी वियो वरी इन खां ॿिए दफ़े कथा विसरी वेही ऐं विसरी वेही राजा यज्ञ करायो त जीअं ईअं ढिंडोरो ॾियाराईं त सभिको हितां खाधो खाई वञे घर में बाहि न ॿारे जेको बाहि ॿारींदो तंहिंखे फासीअ ते लटिकायो वेंदो जॾहिं सभु खाई पी रवाना थिया धीउ ऐं पीउ उते अची सहिड़िया राजा खे महिलात में वठी वियो उते वञी खेसि खाधो खारायाईं जॾहिं हू खाई विया तॾहिं राणीअ राजा खे घुराए त मुंहिंजो नओं लखो हार हार किलीअ में टंगियो पियो हो सो कोन्हे महिल में बि ॿियो को बि मौजूदु कोन हो समुझां थी नओं लखो ॿई धीउ पीउ खणी विया आहिनि सिपाहीअ राजा मोकिले हिन खे गिरफ्तारु कयो ऐं खेनि जेल में विधाईं विधाईं हिननि वीरल भॻवान खे यादि कयो त हू साधूअ जे वेसि में हिननि वटि आयो ऐं चयाईंसि त तव्हां विस्पति ज़ॅ ॾींहुं विस्पति देविता जी कथा करणु विसरी वेई तंहिंकरे हीउ दुखु तव्हांजे मथां कड़िकी आयो आहे विस्पति ॾींहुं जेल जे दरवाजे मां वटि अव्हां खे टको लभिजंदो ऐं मां ॾाखु भुॻिड़ा वठी घुराए विस्पति देविता जी कथा कॼो इएं चई साधू अंतरध्यानु थी वियो ऐं बराबरि जेल जे दरवाजे वटां हिननि खे टको लधो ऐं हू सोचे रहिया हा शइ कंहिं खां घुराए ओचितो उतां हिकु माई अची लंघी ऐं तंहिंखे चयाऊं त वीरल भॻवान नाले ते असांखे टके जा ॾाखु भुॻिड़ा वठी अचु खेसि विस्पति देविता जी कथा करिणी आहे माई वराणी ॾिनी त मां छा ॼाणा वीरल देविता भॻवान कहिड़ो मां नथी सुञाणा ऐं मां त वञा थी पंहिंजे पुट जी शादीअ जो कपिड़ो वठणु ईअं चई नक खे मोड़ो ॾेई हली वई उतां ॿी माई लंगाऊ थी ऐं साॻा लफ़्ज़ चयईं त इन्हनि चयो त मां ॿलिहार वञा वीरल भॻवान जे नाले तां मुंहिंजो पुटु अॼु मरी वियो आहे तंहिं लाइ कफ़न वठणु पई वियसि टको ॾियो त मां पहिरीं अव्हां खे ॾाख भुॻिड़ा आणे थी ॾियां काठियरु इनखे टको ॾिनो इन टको वठी डाख भुॻिड़ा घुराए इन्हनि खे ॾिना हिन विस्पति देविता जी कथा करणु शुरू कई हीअ माई बि उते वेही रही ऐं कथा ॿुधी सेसा अम्बृतु वठी घर ॾांहुं मोटी त रस्ते ते सं ॾिठईं त संदसि पुट जी काई खणो पिया अचनि माईअ चयुसि त मुंहिंजे अचां ताईं कोन तरसिया हिननि चयो त हीअ रखणु जहिड़ी शइ थोरी आहे तंहिं खे माई खेनि चयो त मूं वटि पुट जो मुंहं त ॾेखारियो ऐं हिननि काई रखी माईअ खे हीअ सेसा ओ हथ में हुई सा हिन जे वाति में विधाईं ॾिसो ईश्वर जी कुदरत अम्बृत ऐं सेसा मुख में विझण सां छोकिरो उथी खड़ो थियो होॾां जंहिं माईअ विस्पति देविता जी अपमानु कयो हो सा घर अची ॾिसे त संदसि पुट घोट जे रूप में घोड़ीअ तां किरी मरी वियो आहे ऐं उछिगांरू डेई रुअणु लॻी पुट जा पारत कढणु लॻी भॻिवान खे ॾोरापा ॾियणु लॻी वीरल भॻवान साधूअ जे वेस में अची उते आयो ऐं माईअ खे चयाईं त माई भॻवान खे छो थी पिटीं ऐंं विस्पति देविता जो अपमानु कयो अथई जंहिं जो फल भोॻे रही आहीं माईअ खे जेल वारी ॻाल्हि यादि आई मूं वीरल भॻवान जो अपमानु कयो आहे तंहिं करे मुंहिंजो पुटु अॼु मरी वियो आहे माईअ साधू इन जे वटि आयो चयांईं कृपा करे विस्पति देविता जी कथा ॿुधाए इन्हनि चयुसि त तूं हाल पंहिंजे पुट जो लाश गुलनि जे सुगंध में रखिजांइ ऐं वरी विस्पति ॾींहुं अचिजांइ त तोखे कथा ॿुधाए सघंदासीं माईअ विस्पति जे ॾींहुं टके जी ॾाखु भुॻिड़ा वठी उन्हनि खे विस्पति देविता जी कथा ॿुधाईं अम्बृत ऐं सेसा वठी घर आई ऐं इहो अम्बृतु सेसा पुट जे मुख में विधाईं त संदसि पुटु उथी खड़ो थियो वीरल भॻवान राजा खे सुपिने में चयो त हीअ जेके धीअ ऐं पीउ जेल में विधा अथई से बेॾोही आहिनि तव्हां जो नओं लखो हार किली में टंगियो पियो आहे तंहिं करे सुबुह थियण सां आजादु कजांइ न त वॾे नुकसानीअ में ईंदे सुबुह जो राजा इन्हनि खे जेल मां कढाए सुठा वस्त्र पहिराए माफ़ी वठी चयो त तव्हां पंहिंजे कर्मनि जे करे हीउ दुखु भोॻियो आहे उन में मुंहिंजो को बि ॾोहु कोन्हे काठियरु खे अधु राज भाॻ ॾिनाईं संदसि धीअ जी शादी सुठे हंधि कराईं बोलो वीरल भॻवान की जय